आजच्या काळान वा आज कालच्या पिळगेक जर आमी पळयलें जाल्यार शेत शेती किंवा डेरी ह्या असल्या कामांनी तांकां चडशीं रुचीच आसना तांकां तें काम सामकें अशें सकयल्या दराचे अशें दिसता पळोवपाक गेल्यार हातूंत तांची कांयच चूक ना आमी जी व्हडली मनशांं जी आसात ती तांच्या मनान अशें भरतात की ही कामां सामकी वायट समजा एक खंयचोय भुरगो शिकपाक सामको कमी आसा जाल्यार ताका आमी अशें थोमणे मारतात की तें तूं फाल्यां गोठो धुवपाक वतलो किंवा तूं कितें फाल्यां शेतांत काम करपाक वतलो हें अशी वायट विचार सरणी आमी भुरग्यांच्या मनान नकळत घालतात तशेंच आवय बापायचो एक प्रर प्रयत्न आसता की आपल्या भुरग्याचो फुडार सारको सुरक्षीत दवरपाचो ह्या खातीर ते भुरग्यांक खूब शिकयतात व्हडल्या व्हडल्या शारांत तांकां धाडटात मागीर थंयच्यान तें अशें वेगळें वेगळें प्रॉजॅक्ट घेवन गांवांनी येतात जंय तीं जमीन शेतकऱ्याची जमीन तीं विकत घेता आनी आपलो प्रॉजॅक्ट किंवा आपली नवीन फॅक्टरी स्टार्ट करतात ताका लागून शेतां चडशीं ना जाल्यां तशेंच शेतकाराक हागां चड मोल दिनात समजा एक शेतकरी एक पीक रोयता आनी तें पीक सरकाराक दितात जाल्यार सरकार तें घेतना सामकें कमी रेटिन दरान घेता आनी तेंच जेन्ना तो विकता तेन्ना तो चड किमतीन विकता म्हणजे शेतकरी आपली सामकीं गर गरज सुद्दा भागोवपाक शकना पूण भायल्यां देशांंनी अशें अजिबात जायना थंय शेतकऱ्याची किमंत किंवा शेतकऱ्याक हें तें लोक तितलींच किंमत दितात जितलें तें एका ऑफिसराक दितां तशेंच आमी हें शेती शेती जी आसा ती आपल्या नवीन पिळगेक पिळगें खातीर आमी जपून दवरपाक जाय पयली जी शेत शेत करतालें तेन्ना तें चड रसायनीक वखदां झाडांक मारना आशिल्ले सगळें अशें ऑरगेनिक वापरतालें जशें की शेण किंवा सुकिल्लो पालो पानांचो पालो अशें हें वापरून अशें ह्याचें हें करून तें सारें तयार करतालें आनी तें सारें तीं झाडांक वापरताली पूण आतां सगळें रसायनीक यूज कर सगळें हे आसा रसायनाचो वापर करतात ताचें आमच्या शरीराचेर सामकें खूब वायट परिणाम जातात नाका नाका जाल्ले रोग जातात आनी आतां पळोवपाक गेल्यार हवामान किंवा बदलतें हवामान केन्नाय पावस पडटा केन्नाय वत पडटा केन्नाय कितेंय जाता सो ह्या अश्यां वातावरणाक लागून लोक आता मातशें मातशें जागें जाल्यात अशें म्हाका दिसता तांकां ह्या शेताची किंवा शेतकऱ्याची किमंत हळूहळू कळपाक लागल्या कोरोनाच्या टायमार जाल्यार लोक सामकें स्वता ओन शेतान वतालें तेन्ना कांय कामूच आसना आशिल्लें तेवूंय जालेंच पूण तेन्ना तांकां शेतकऱ्याची खरी किमंत कळ्ळी जेन्ना तांकां तांचे अन्न मेळपाक खूब मुश्कील जातालें सो अशा गोश्टींनी अशो गोश्टी आमी आमच्या मुखावेल्या पिळगेक सांगपाक जाय जेणें करून तीं आमची शेती वा दूध जें आसा उत्पादनां खातीर तांचे नवीन कितेंय विचार आसात तें आमकांय कळटलें आनी ताजी जपणूकय जातली